جی میرے بھائی بہن ہیں اور میں کچھ معاملات میں ان سے ملتی جلتی ہوں اور کچھ میں نہیں جیسے کہ مجھے پڑھائی لرننگ سبجیکٹ زیادہ پسند ہے گھر کا کام مجھے کرنا زیادہ پسند ہے اور مجھے فرینڈلی رہنا بہت پسند ہے میری بہن کو یہ سب چیز نہیں پسند ہے وہ اس کا انٹریسٹ سب سے زیادہ ڈرائنگ میں ایکٹیویٹیز کرنے میں مہندی لگانے میں کپڑے سلنے میں رہتا ہے اور اس کو نا اسٹائلش چیزیں زیادہ پسند ہے مجھے اتنی اسٹائلش چیزیں نہیں پسند میں نارملی مجھے نارملی چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں اور مجھے فرینڈ ہر کسی کو فرینڈ بنانا ہر کسی سے بالکل اچھے طریقے سے بات کر نا ہنس کر بات کرنا مجھے یہ سب چیزیں پسند ہے لیکن میری بہن نا اس کو وہ اتنا زیادہ کسی سے فرینڈلی نہیں ہوتی ہے نارملی سب سے بات کرتی ہے اور اس کو الگ الگ طریقے کی چیزوں کو جاننا بہت پسند ہے لیکن میں زیادہ تر اپنے گھر میں رہتی ہوں اور زیادہ اور فرینڈلی ہر کسی سے بات کرتی رہتی ہوں مجھے زیادہ بولنا پسند ہے لیکن وہ بہت چپ چپ رہتی ہے ہم مدرسے یا پھر کہیں جاتے بھی ہیں تو اس کو زیادہ وہ کسی سے بات نہیں کرتی لیکن مجھے میں ہر کسی سے بات کرتی ہوں ہر کسی سے فرینڈلی رہتی ہوں